میں نے میں دورہ تو کئی شہروں کا کیا ہے صرف گھومنے کی غرض سے آؤٹنگ کے لئے یہ جب مجھے چھٹی ملتی ہے تو میں جاتا ہوں میرا بیسٹ تھا نیپال میں ایک جگہ ہے پوکھرا وہ جگہ بڑی زبردست ہے منالی بھی گیا ہوں لیکن منالی منالی میں لیہ لداخ کے آ جو راستہ جاتا ہے وہ وہاں پہ برف مل جاتی ہے لیکن گرینری صحیح معنی میں پوکھرا میں مجھے ملی اور انتہائی درجے صاف شفاف لوگ کہیں پہ کوڑا کباڑہ نہیں کہیں پہ کچھ نہیں اگر آپ کوئی چیز لیے ہو اور کسی کو کوئی کہیں پھینکنا چاہتے ہو تو آپ کے ہاتھ سے چھٹے گی ہی نہیں کہ یار کہیں کباڑہ ہے ہی نہیں سوائے آپ کو آپ کا ہاتھ ڈسٹبن جہاں رہے وہیں جائے گا یہیں پھینکنا ہے مجھے اور اور یہ زیادہ تر گھومنا مرا آؤٹنگ کے لئے ہوا ہے